मुझे शैख़वापुर आना है शैख़वापुर कहाँ पर पड़ता है हमें टहलना है वहाँ कोई रूम ऊम मिलेगा फिर आने में कितना किराया लगेगा फिर कहाँ कहाँ उतरना पड़ेगा कैसे पहुंचेंगे हम शैख़वापुर बाहर गाँव बाहर बाहर गाँव से तो वहाँ रूम ऊम अच्छे से हैं और फिर तो हमें दिलवा देना रूम और खाना पीना चलो ठीक हमें वही कहीं अगर सही होगा तो दिलवा देना पैसा वैसा पैसा ऊसा कितना लगेगा जी और खाने वाने के जी कुछ कम करवा देना कुछ कम करवा देना रहना वहना अच्छा रहेगा यह पाँच पाँच छः महीने जी अरे कुछ कम करवा देना काम करना है हमें तो वहीं रहना है

काम वाम मिल जाएगा काम वाम मिल जाएगा वहाँ जी तो फिर अब काम वाम ढूंढ लेंगे अब आ जाएंगे हम कल परसों में आ जाएंगे तो आपसे बात करेंगे नमस्कार